हँ हलो की के

हँ हँ की नाम छौ बौआ कोन क्लास मे पढ़ै छिही ठीक छै तखन आब देखही एखन हमरा क्लासमे मतलब एखन हमरा कोचिङ्गमे दू गो बैच चलै छउ एगो छओ सऽ लए कऽ नओ बजे तक एगो तीन सऽ लए कऽ छओ बजे तक सएह ने ओकरा कोन बैचमे देबही भोरका बैच मे जे छै से जगह खाली नहि छौ बुझलीही तऽ सँझुका बैचमे जगह खाली छौ तऽ तोरा कोन बैचमे सुविधा हेतौ साँझ बला बैचमे यऽ तोँ की करै छीही बौलिङ्ग या बैटिङ्ग हेलो जेना रसगुल्ला बुझै छिही तऽ तोरा बेसी कोनमे नीक लगै छौ बौलिङ्ग करैमे आ बैटिङ्ग करैमे बैटिङ्ग कए लै छिही आ बौलिङ्ग कनीमनी अत्तऽ सुरुहे नऽ नऽ बौआ बौलिङ्ग पर बेसी ध्यान दे बौआ बैटिङ्ग तोरासऽ कनी कम करेबौ ठीक छौ की फास्ट फेकै छी या स्पिन करै छी नहि स्पिन फेकै छी अच्छा आ ने अभी ज्वाइन करबही सब सऽ फास्ट फेकने छियै हम पहिने स्पिन मे करियर नहि छौ तोरा बौलर कऽ बैटर कऽ बढ़िआँ सऽ रोकिहै हँ हँ हेलो कम छओ सए रुपआ महिना लगतौ छओ सए रुपआ महिना तखन पहिनैहिएँ तोरा सुरुआतमे पहला महिना जे छै से बारह सए रुपआ ओहिके बाद छओ सए रुपआ पर महिना पहिनहिएँ अपन जे छै से एगो अपन तोरा बैग लेबऽ पड़तौ अप्पन जे छै से तोरा ई किट लेबऽ पड़तौ जुत्ता लेबऽ पड़तौ आओर ड्रेस लेबऽ पड़तौ आधार कार्ड लऽ कए अबिह अपन दूटा फोटो एगो गार्जियनके लएके अबिह ठिक छौ परमोद दू महिना तक दू महिना तक कोचिङ्ग ज्वाइन केलाक बाद छोरि नहि सकै छिही डेली एनाइ रहै छै नहि नहि सन्डेके रेस्ट सन्डेके रेस्ट छै ठिक छौ दुर्गा मन्दिर सऽ बगलमे एकटा फिल्ड छै आ ओतऽ जे नहि छै फिल्ड ओतहिए छै हम्मर क्लास चलै छै ठीक छै ठीक छै हम लोकेशन सेहो भेज दै छी आहाँके आओर आहाँ अपन कखन कहिआ कखन आइ एबै कि काल्हि एबै आइ कि काल्हि कहिआ एबै काल्हि या आइ काल्हि सऽ एबै ठीक छै ठीक छै ओ के